क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन हानथिफोर जारिमिन जायगानि खोथाफोरखौ बुंनांगौ जायोब्ला क'क्राझार जिल्लानि सारि सिमाखौ बुंग्रोनाय जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सोनाब साहा भुटान हाजो खोलाहा धुब्रि जिल्ला आरो सोनाबहा सोनाबहा संखस सानजाहा बे साथफुर दैमा सामफुर दैसा बेनो सिमा बेनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लाया

क'क्राझार जिल्लायाव गोबां बांगालि मारुवारि बिहारि बर' आरो क'क्राझार जिल्ला होनोबा क'क्राझार गुबै टाउनाव फैनांगौ जायोब्ला साहा साथ्रिसनं राजा लामानि खोलाहा कारिगाव जानानै क'क्राझार मोनफैयो दा क'क्राझार जिल्लायावनो जोंनि दानि बि टि सि नि सेक्रेथारियेट अफिसखौ गासिखौबो मोनफैजोबो एकथ्रिस नं गाहाय राजा लामा नेसनेल हाइवेनिफ्राय खोलाहा क'क्राझार थाउनखौनो मोनफैयो दा क'क्राझारनि थासारि सुबुं फोरा ओरैनो समखौ थांहोआ बायदि मोनदों जायफ्रा जेरैबादि गाव गावनि साख्रि बाख्रि फोरखौ लानानै अफिसफोरनि खामानि दिउथिफोरखौबो मोजाङै मोजां होफुंनानै क'क्राझारनि थासारिया दा इसेबां जाथि हारि दाङाबाजि बेफोरबादि गैयाखौ नुगासिनो दङ दा आं क'क्राझारनि जारिमिन होनोब्ला गोदो क'क्राझारा हरैहाय धुब्रि जिल्ला धुब्रि जिल्ला जानायनिफ्राय ओरै क'क्राझार हाबजायो खोलानि राजा गाहाय राजा लामा साहा दावखोनानै क'क्राझार मोनो आरो साहानि एकथ्रिस नं राजा लामा खोलाहा जानानै जोंनि क'क्राझार टाउनखौ मोनफैयो क'क्राझारनि थासारि खौ नायस'नोब्ला क'क्राझारा ओरैबादि मारुवारि बर' बाङालि बिहारि क'क्राझार क'क्राझार होनोबा ओरै क'क्राझार दिसट्रिक्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटी चि आइ टि आरो प्राइभेत स्कुल मेरला गरमेन्ट कलेज हाइयार सेकेण्डारि कलेज गलर्स कलेज गलर्स हाइस्कुल गोबां गासिबो सोलोंथाइयारि फसंथाना गासिबो क'क्राझार जिल्लायावनो दंजोबो दानि बि टि सिनि सेक्रेथारियेथ आबो क'क्राझार जिल्लायावनो गायसन जानाय दा क'क्राझारनि जारिमिनखौ बुङोब्ला क'क्राझार जारिमिना गोबां थायो माखासेखौ आङो गासैखौबो बुंजोबनानै फोजोबनो हाया दा गोदोनि जेरैबादि क'क्राझार जिल्लाआव जेसेबां खिनि सुबुं सानखो दङ बेनि दा गोबांसै आरो क'क्राझारा गोदोनि बादि नंला थिक थिक जोबोथ हा हु बायदों आरो बिल्दिं लुदों अब्लाबो मोजाङै मोजां गाव गावनि सोलिनाय जायफोरा साख्रि बाख्रि मावनानै बे फिसा आबाद मावनानै गासिबो क'क्राझारावनो बास खालामनानै थायो दा क'क्राझार जिल्लानि गुबुन हादोरनि लामाया साहा एकथ्रिस नं राजा लामा आरो खोलाहा साथथ्रिसनं राजा लामा दावखोबानो क'क्राझार जिल्लाखौ बाहायनो मोनजोबो